साढ़े इत्थें जेह्ड़े बच्चे न ना ओह् फ्री टाईम घूमदे ते सब तू पैह्लें ते उ'नेंगी इक्को चीज दा चाऽ चढ़े दा होंदा कि बॉल देई ओड़ो बैट देई ओड़ो ग्राउंडा च जाना खेढने ई ते ग्राउंडा च जाइयै सारे काले पीले होई जंदे ते मगर इक चीज़ ऐ खढ़ौंदे ते ओह् बी घट्ट गै न क्योंकि अज्जकल फोन ने मारी मती मार दित्ती दी ओह् केह् करदे फोन लेई लैना बैठी जाना कमरे अपने कमरे अपना बिस्तरा टाई लैना ते उत्थें कम्बल पाई लैना लम्मां चल भाई बिच्च बेही गे बेही गे ते लगी पे गेम गेमां खेढन ओह् केह् होंदी ओह् पबजी पूबजी ओह् लगे खेढन अच्छा जी ते बिच्च गै बो बोलना बी ओह् मार मार मार मार ओह् मार मार सालेओ जाइयै ग्राउंडा च खेलो हां बेह्ला टाईम थुआढ़े कोल जाइयै ग्राउंडा च अपना पसीना कड्ढो ते इ'नेंगी सालें गी अकल निं आनी ते जद् तक तुस एह् जेह्ड़े क्वेच्शन न एह् बधिया क्वेच्शन पुच्छो क्योंकि साढ़े बच्चे न साले बतोई गेदे ते इ'नेंगी अकल हैनी आनी ऐ जदूं तक गौरमेंट इं'दे डंडा नेईं ना चाढ़े गी एह् एह् पबजी बैन होना चाहिदी साढ़े जम्मू दे बिच्च जम्मू दे बिच्च केह् इंडिया दे बिच्च पबजी बैन होनी चाहिदी साढ़े बच्चे इ'नें खज्जल करी दित्ते ते ओह् बेचारे ग्राउंडा निं जाई जंदे पैह्लें अस जदूं छोटे होंदे रेह् ते अस ते सारी ध्याड़ी असें ग्राउंडा कड्ढी ओड़नी ग्राउंडा जाना ते काले पीले होइयै घर मुड़ना मां कोला छित्तर खाने ते फिर गै कंबलै च बड़ना रातीं रुट्टी खाइयै ते कंबलै ई बड़ी जाना ते मगर हून दे बच्चे जेह्ड़े साले उ'नेंगी पता गै निं ऐ कि केह् कदूं घर दे बाह्र जाना ते कदूं घर दे अंदर औना फोन लेई लैना अद्धी ध्याड़ी ते फोनै च निकली जंदी सुत्ते दे उठदे सवेरे दस बजे जे छुट्टी होऐ स्कूलै दी छुट्टी होऐ ते बारां बजे बी नेईं उट्ठना ते इ'नेंगी बच्चें गी केह् आक्खां हून में बेह्ले टाईम एह् कक्ख निं करदे हैन एंटरटेनमेंट इं'दा उ'ऐ कि बस फोन फड़ी लैना चली जी होई गेआ कम्म ते लेकिन साढ़े टैमै जेह्ड़े अस पैह्ले ते बांह्टे खेढदे रेह् बांह्टे बड़े शैल कम्म दे खेढदे रेह् आं अस बांह्टे असें लेई लैने भई सवेरे सवेरे लग्गी रौह्ना खेढदे रौह्ना खेढ़दे रौह्ना अपने कोठे दे उप्पर खड्ढां कड्ढी दियां निक्की निक्कियां गूत्तां जिसी आखदे गुत्त ते गुत्त कड्ढी ओड़नी ते फिर ओह्दे बिच्च जाइयै खेढदे रौह्ना बांह्टे होर बी बड़ियां गेमां होंदियां रेहियां ते सानूं ते टाईम बड़ा हा हून ते बच्चे जेह्ड़े उ'नें ई फोन थ्होई गेदे उ'नें कक्ख निं करना जी